हर कोई माण्हू अॼुकल्ह सोशल मीडिया प्लेटफॉम ते सभु ॾिसंदो रहंदो आहे वीडियो पंहिंजे पंहिंजे मर्ज़ी अनुसार कंहिं खे कंहिं में दिलि दिलिचस्पी हूंदी आहे कंहिं खे कंहिं में दिलिचस्पी हूंदी आहे मां यूट्यूब बि ॾिसंदी आहियां इंस्टाग्राम बि ऐं पंहिंजे घर वारनि सां साहेड़ियुनि सां मां वॉट्सप ते बि कनेक्ट रहंदी आहियां सोशल मीडिया ते मूंखे घणो कुझु सिखण मिलंदो आहे ऐं सॼे देश विदेश दुनिया जे बारे में मूंखे जानकारी बि मिली वेंदी आहे कहिड़ा माण्हू आहिनि जेके पंहिंजा घुमण जा पंहिंजो खाइण पीअण जा उहो फोटू विझंदा आहिनि कंहिं माण्हू पंहिंजे रोज़ाना ज़िंदगी जा व्लॉग ठाहींदा आहिनि कि उहे छा करे रहिया आहिनि कंहिं माण्हू पंहिंजा सुख बि ॾेखारींदा आहिनि शादीअ जा बि फोटो विझंदा आहिनि ऐं पंहिंजा दुख बि ॾेखारींदा आहिनि कॾहिं बीमार आहिनि हॉस्पिटल में आहिनि उहा बि इंफॉर्मेशन पंहिंजे व्लॉग रस्ते माण्हुनि खे ॿुधाईंदा आहिनि यूट्यूब ते त हिन सां ख़बर सिखण इहो थो मिले कि पाण खे कंहिं हर हाल में ज़िंदगी अॻियां हलाइणी हलंदी ई रहंदी इहो हिकिड़ी ॻाल्हि मूंखे मेन सिखणु मिलंदी आहे ऐं ॿियों जिते मां वञी नथी सघां जंहिं शहर में मौसमु अलॻि आहे या जिते असांखे विज़ा नथी मिले या जिते पाण खे पासपोट ई काने पाणि विदेश नथा वञी सघूं लेकिनि पाणि यूट्यूब इंस्टाग्राम हिन रस्ते पाणि उन्हनि सभिनी देशनि शहरनि जी जानकारी मिली पाण खे घरु वेठे मिली सघंदी आहे हाल ई में मां सॼो पाकिस्तान यूट्यूब ते ॾिठो आहे मूंखे घणो मज़ो आयो जाम मूंखे मज़ो आयो ॾिसी करे इहो पाकिस्तान जा गांव पाकिस्तान जा शहर हुतां जी ट्रेनू ॾिसी करे हुतां जो खाधो ॾिसी करे उतां जे माण्हुनि जे बारे में इहो सभु मां यूट्यूब ते ॾिठो त मांखे जेका बि इंफॉर्मेशन खपंदी आहे उहा मां यूट्यूब था इंस्टाग्राम था ॾिसंदी आहियां चाहे उहा रैसिपी हुजे कुझु ठाहिणो हुजे कुझु नई शइ सिखिणी हुजे उहो सभु मां सोशल मीडिया प्लैटफॉम मूंखे घणी मदद कंदो आहे